हल्लो जी मेरी बात डॉक्टर ललिता से हो रही है हाँ मैम मुझे फ़ेस पे बहुत सारे दाने हो गए हैं और मैम मैं बाहर गाँव गई थी तो मेरे मेरे मुँह पे बहुत सारा कालापन हो गया है और झाइयाँ हो गई हैं और बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं मुझे अपने इस्क्रिन से जी मैम मैम आप जी मैम आपका क्लीनिक कहाँ है वैसे अरेरा कॉलोनी आप मुझे पहले पता दे सकते हैं आप मुझे बोल के बता देते ठीक है मैम आपकी फ़ीस कितनी रहेगी पहली विज़िट पे मैम कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा मैम थोड़ा डिस्काउंट कर लेते तो अच्छा रहता जी मैम ठीक है तो मैं आ जाऊंगी आप आपके क्लीनिक पे आप किस टाइम पे मिलेंगीं मुझे जी ठीक है मैं आ जाऊंगी कल जी नमस्ते